जब हमारे पास कम समय होता है जैसे कहीं जाना होता है या हम लोग कहीं गए हुए होते हैं उस टाइम सामान भी कम होता है और समय भी कम होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिस से मतलब कुछ खाने का भी हो जाए और समय भी कम हो कम लगे और कम सामान में भी कुछ बन जाए जैसे मेघी है पोहा है उपमा है या फिर कुछ नोर्मल से पराठे बना लेते हैं जो मतलब अच्छे से बन जाए तो हम हमारी है ना ऐसी स्थिति में हम यही करते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें बना दे जैसे मेगी में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है और पोहे में भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता उपमें में कुछ नहीं लगता ये नोर्मल सी चीज़ें बना लेते हैं एक आध पराठा मिर्ची का बना लेते हैं जिस से भाई पू थोड़ी बहोत भूख कंट्रोल हो जाए और समय भी बच जाए